نقل و حمل کے حوالے سے مجھے سب سے بڑا چیلنج خراب سڑکوں اور دور دراز علاقوں تک محدود رسائی کر رہا ہے خاص طور پر بارش کے موسم میں سڑکیں کیچڑ سے بھر جاتی ہیں جس سے سفر دشوار ہو جاتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے